हेलो राधिका हाँ मैम मेरे को ना अभी थोड़ी सी हाथ में इंजरी है मैं एक टैनिस प्लेयर हूँ जिसके कारण ना मेरे को हाथ में इंजरी आ गई है और अभी दो तीन दिन बाद मेरा एक टूर्नामेंट भी है तो क्या आप मेरा पूरा इमीडिएट इलाज दोगी क्या मुझे अभी थोड़ा टूर्नामेंट अटेंड करना है मुझे हाँ स्वेलिंग भी है मुझे हाथ में ओ ओके बट ये आपका ऑफिस कहाँ पर है क्लिनिक वगैरह

इंदौर में एरिया ओके और न इसकी जो अ मतलब फीस वगैरह कैसी है

ओके ओके ओके ओके ओके और अ टाइमिंग वगैरह क्या से क्या है और कौन से डे पर आप मतलब ऑफ रहता है ओके ओके और ऑफ ये आपका क्लीनिक का टाइम क्या है ओके

ठीक है ठीक है थैंक यू